हैलो नमस्ते मैडम जी केह् हाल थुआढ़ा बस ठीक पंछानेआं निं तुसें हां अ'ऊं राधुऐ दी मम्मी बोला नी थुआढ़ी ट्यूशन निं पढ़ने गी औंदी जेह्ड़ी राधु आहो आहो ओह् यरो अज्ज अ'ऊं गेदी रिजल्ट आए दे नंबर किश शैल निं आए दे हैन पैह्लें शैल औंदे हे नंबर ते हून थोह्ड़े इ'यां गै न नंबर मतलब कि बड़ी गै हां बड़ी गंदी परफार्मेंस ऐ केह् चक्कर ऐ घर आखदे कि असें ट्यूशन पढ़ी लैते दा ते भी फोन लेई जंदा आखदे फोनै उप्परा गै पढ़ना ते हून पता निं यरो में बी टैम निं लगदा ऐ इत्थैं डंगरें दा करदे गै होई जंदी ते कन्नै इक फ्ही रसोई दा करना फ्ही भांडे मांजने टैम निं लगदा ऐ मिगी

हां कोई निं हून औगी ट्यूशनां ते थोह्ड़ा रेस्ट करियै फ्ही अ'ऊं बी लोआगी पढ़ाने ई इत्त केह् करना फ्ही कन्नै मिगी कन्नै हां कन्नै मिगी लगदा एह् झूठ आखदे फोनै पर पढ़ने ई दित्ता ते लेई लैंदे फोन ते गेमां खेढदे हां स्हेई आखेआ तुसें कोई निं अ'ऊं औगी कल परसों ते सामनै गल्ल करगे ना कुड़ियै दे सामनै गै ते उसी डांटी ओड़ेओ ना तुस चलो ठीक ऐ भी कोई नी ठीक ऐ ठीक